में कठुए दी रैह्न आह्ली ऐं में तोआनू चिड़ियें दे बारे च केह् जानकारी देआं पर चिड़ियां अज्ज कल घट्ट बध्द गै लब्भदियां क्योंकि अस जंगलां च बगैरा जन्नें स्हानू किन्नियां चिड़ियां लब्भदियां हां कां बगैरा लब्भदे हे चिड़ी गटारी तोते बगैरा स्हानू लब्भदे होंदे हे अज्ज कल स्हानू कोई पक्षी नी लब्भदा ओह् तां नी लब्भदे क्योंकि अज्ज कल फोन बगैरा आई गेदे न ओह् ते तुहानू पता ऐ फोन बगैरा आई गंदे न लोकां गी बरबाद करी गेदा ऐ होर नाल पक्षी बगैरा जेह्ड़े बी हैन ओह् तां नी लब्भदे क्योंकि बड़े घट्ट बगैरा पक्षी लब्भदे ओह् तां क्योंकि अस दूर बगैरा जंदे रैह्न्ने असें नानी घर बगैरा जानां उध्दरे गी जानां ओह् स्हानू लब्भदे हे ठीक ऐ पक्षी बगैरा स्हानू लब्भदे होंदे हे असें सवेरे उट्ठनां ते स्हानू पक्षी बगैरा शैल चीं चीं करदे लब्भनें हून स्हानू पक्षी अस तुप्पनें होनें पक्षी स्हानू तुप्पियै बी नी लब्भदे क्योंकि तुहानू पता ऐ कि लोकें गी पक्षी बगैरा इयां बीा नेंई लब्भदे और उप्परा बगैरा लोग फोने बगैरा कन्नैं उनें चौह्बी घैंटे फोन चाही दा और अस जदूं उध्दर जंदे होंदे हे घा बगैरा कुदै बी जाना खेत्तरै बत्तरै जाना स्हानू पक्षी बगैरा लब्भदे रैंह्दे हे हून ऐसे लोग आई गेदे न जेह्ड़े स्हानू पक्षी बगैरा बी लब्भनें शा बी दूर चली गेदे न होर केह् होर पक्षी इन्नें शैल शैल पक्षी होनें इन्नें शैल शैल पक्षी लब्भनें स्हानू कबूतर लब्भना किन्नें पक्षी लब्भनें कां चिड़ियां किन्ने तोते तोतियां किन्ने लब्भने गटैरियां बगैरा हून स्हानू निक्की निक्की चिड़ियां तुप्पने तांई स्हानू कुदै कुदै जाना पौंदा कां बगैरा जेह्ड़े चौह्बी घैेंटे लभदे हे स्हानू ओह् लब्भनां गै बंद होई गेदे होर अस केह् बोल्ली सकनें होर असैं डंगरैं नै जाना खेतरें पत्तरें जाना चौहबी घैंटे स्हानू कां लब्भा दे चिड़ियां लब्भा दियां बगले लब्भा दे सवेरे साढ़े घरे लाग्गै चिड़ियां बोल्ला दियां कू कू कोयलां बोल्ला दियां अज कल स्हानू कोयल बी नी लब्भदी अज कल किन्ने पक्षी होंदे होंदा कोयल चिड़ी कां पैरट होर किन्नें होंदे स्हानू अज्ज कल लब्भनां गै बंद होई दे जदूं दे फोन आदे जदूं दे फोन आ दे न दूरबीनैं कन्नैं तुप्पनें होन तां बी नी लब्भदे न्यू न्यू जियां जियां अभिशकार आई जा दे स्हानू पक्षी लब्भनां बंद होई जा दे जियां जियां ट़ॉवर लग्गा दे लोकां स्हानू बरबाद करी ओड़ेआ ते पक्षी ओह् ते भलेआं गै लब्भनां बंदा होई गेदे नेंई तां किन्नें शैल स्हानू उध्दरा दा बोलदा लब्भा उध्दर कोयल बोल्ला दी उध्दर कां बोल्ला दा हून जियां जियां जियां जियां कबूतर कबूतर किन्नें शैल पक्षी होंदे लोेग अपनें घर पालदे हून पक्षी लब्भनां बी बंद होई गेदे कोई पक्षी ते लब्भदा ते है नी ऐ ठीक ऐ कुदै खेत्तरैं जाना पक्षी स्हानू कुदै पक्षी लब्भनें जदूं असैं फसलां बगैरा लानियां बगले इन्नें इन्नें लब्भदे हे स्हानू अज्ज कल स्हानू कोई पक्षी कोई कक्ख नी लब्भदा कां इन्नें लब्भदे हे अज्ज कल कोई कां बी नेंई लब्भदा पैह्लैें बिनां सद्दे दे कां किन्नें साढ़े घऱ आई जंदे हे हून कोई कां बी नेंई आंदा लोग सवेरै उट्ठी उट्ठियै चिड़ी किन्नी शैल चीं चीं करदी ही अज्ज कल स्हानू चिड़ी तुप्पनां बी मुश्कल होई जंदा होर जेह्ड़े बी जानवर स्हानू पक्षी जां पक्षी तां फिलहाल स्हानू लब्भनां बंद होई दे किन्ना जंगलैं खेत्तरैं जाना स्हानू साढ़ै लाग्गै लाग्गै पक्षी लब्भने कोई झाड़ियें च बड़े दा कोई किन्नें असैं खेलनें तोते असैं घर रक्खे दे किन्नें खेलदे हे किन्नां हिरख होंदा हा अज्ज कल लोकें हिरख गै नी जिन्नी मर्जी तोते आन लोग सगों मारनें गी चलदे हैं और जेह्ड़े बगले होंदे जेह्ड़े बगले होंदे बगले असैं अज्जकल जेह्ड़े फोन आदे फोना च गै सब् किश लब्भा दा लोकां पक्षी चिड़ियां तुप्पनें दी कोई जरूरत गै नेंई जो तुप्पनां उनैं सिध्दा फोनें सर्च मारदे जो दिक्खो फोनें सर्च मारदे जेह्ड़ियें चिड़ियें दा नां बी नेंई पता ओह् चिड़ियें गी सर्च मारदे जेहड़ी चिड़ी सामनैं लब्भै चलो जी फोन कड्ढो सर्च मारो जो लब्भियां लब्भिया अज्ज कल जो बी पैरट होंदे होर केह् होंदा होर जो बी तोते होंदे बौंगले होंदे घोह् बगैरा होंदियां होर बत्थेरे ओह् होंदे जेह्ड़े ओह् होंदे केह् बोलदे जेह्ड़ा बूटे गी लब्भदा बुड्ड कट्टर होंदा जेह्ड़ा बड़े भारी छेद करदा बूह्टें पर ओह् बी नी लब्भदा होर तोता होंदे बस होर जिन्नी जानकारी ऐही भाई में दे दित्ती दी ऐ बस नमस्कार